हेल्ल' आं प्रनय नार्जारिलै आं दादगारि औ आं औ खबरा बेनो आं दादगारिआव इसे बेरायहैनो लुबैदोंमोन नोंथाङा ओरैनो दादगारि भुटान जाहैबाय औ नोंथाङा दादगारिनि लकेलिटि हिसाबै आंखौ इसे दिन्थिबायना होदोसै औ जेनेबा बेयाव बेसेबां सेबां खरस थांगोन ओरैनो गेट माबा खालामनानैहाय बिदिनो बेरायनानै बेरायनायावहाय बेसेबांसिम एक्सपेन्सिभ एक्सपेन्दिचार जागोन आच्चा आच्चा आच्चा आच्चा आच्चा आच्चा औ औ

औ औ अ आच्चा अच्चा आच्चा आच्चा होनब्ला आं बै औ दादगारि बे लद्रायसिम नुहैगोन आरो ने अ आच्चा आच्चा आच्चा आच्चा औ औ औ औ औ आच्चा आच्चा अ आच्चा आइ सि औ अ अ औ औ औ औ औ फैसायाथ' सोलायनांखागोन जोंनियाथ' इण्डियानि फैसासो नालाय अ औ दे दे दे दे दे दे